علیکم السلام لکھنؤ ٹنڈن موبائل ہب اسٹور کال کیا ہوں جی مجھے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت تھی کیا آپ کے پاس مل سکتی ہے کون کون سی کمپنیاں ہیں اچھا تو یہ بتا دیتے کہ بہتر کون ہوگا ہم لوگوں کے لیے یعنی پڑھنے والے بچوں کے لیے اچھا تو پدائز کتنی ہے جی جی بولیے میرا بجٹ جی ساٹھ ہزار روپئے ہے اچھا پوچھنا یہ تھا کہ ای ایم آئی کی سہولت بھی ہے آپ کے پاس تو وہ کتنے مہینوں کا ہوتا ہے اچھا تو بہتر ایچ پی کا رہے گا کیا

جی جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات وہ آپ ہی خود ٹھیک کر کے دیں گے اچھا یعنی کسی بھی طرح کی پریشانی ہوئی تو میں آپ سے ہی رجوع کروں گا اور یہ اس کو درست اور ٹھیک کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی جی تو ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں آپ کی دکان پہ جی جی ٹھیک ہے تو رکھ رہا ہوں